ई हँ गाड़ी लेनाइ छै पैशन प्रो

सबा लाख हँ केना भाव छै की हँ

आउ पैसा

ढेरी लए लै छै

अच्छे आ दाम कत्ते छै सब गाड़ीके केना केना अच्छा

हँ

ओ साथे हँ

ठिके छै आबै छी तऽ

अच्छा

आउ आ दाम सबके अलग अलग छै

अच्छा अबै छी हेलमेटके साथे

अच्छा आओर सब बोलतै कोनो बात